सिंधी भाषा त ॾाढी सुठी आहे अंग्रेजी जी तुलना में ॾाढी सुठी आ्हे सिंधी भाषा असां हेतिरी मिठड़ी भाषा आए हिन में ॿावंजा अख़र आहिनि अऊं सभिनी खे ॿारनि खे सभिनी खे ॻाल्हाइण खपे ऐं हे सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे